जोङो जोंथ' जों बेफोरखौथ' जोङो माबायो बिदिनो जायो नालाय जोङो जों बिदिनो बारा बायदि माबाया आरो जोङो बांद्राय खामानि बायदिसिना मावनाय जाया जों न'खरावबो बिदिनो मानियो जों फुजा होआ बिदि समाव जोङो बायदि बायदि बांद्राय गेदेर गेदेर जों खामानि मावा जोङो दलद थानाय जायो आरो जिरायनानै देहाखौबो जोङो माबायो साखोन सिखोनै लाखियो आरो जोङो बांद्राय बेफोरबायदि माबानाय समावहाय जोङो माबाया खामानिफोरखौबो बांद्राय मावनाय जाया दलद थायो देहाखौ दुरबल मोनो बेनिथाखायनो आरोखि

खर' बिदिनो सानथामसोनि उनाव जोङो खर'खौ लोबो बिदिनो लोबनानै जोङो माबायो आरो फालियो बिदिनो बिदिनो थानांसै जोङो माबायो लोब बावो बेखौ लाबा संनाय खावनायफोरखौ बांद्राय माबाया खस्थ' संलाबायला आरो माबाफ्रावबो इसिंफ्रावबो बिदिनो दांला दांलि बांद्राय खालाय जायो नालाय जोङो फुजाबो होनाय जाया आरो माइरंहेनदो फ्रावबो जों दांदेर दुदेर दांलाबाया बिदिनो बेफोरबो मोनसे माबा सुवा होननानै सानो आरो बिदिनो बे जोबखांनायनि उनावहायसो जोङो दुगै खर' थर' लोबस्रांजोबनानैसो जोङो फुजा साखोन सिखोन माबानाय थायो माबानाय जायो आरो जोङो साखोन सिखोन थायो फुजा होस्रांनाय जायो ओरैनोथ' जों जानला माबाया बे माबा देहाखौ दुरुन मोननो थाखाय जों गिलिर थिखोआ खामानिफोरखौ मावलाबायनाय जाया साखोन सिखोन थानाय जायो आरो दुगैयो आरो खर' लोबस्राङै जोबनायनि उनावहाय खर' लोबो सानथामखौलाय जों थाखायो आरो सानथाम फालियो बेफोरबायदि जायोब्ला बेनो हिनजावफोरनि जानाय माबाब्लाथाय जोङो मोनसे सुवा साननानै जोङो फुं फुङाव दुगैस्रां लोबस्रां थायो आरो सानथामनि उनाव खर' लोबस्रांसै ओमफ्राय जोबनायनि उनावहाय बेबायदि आरो मा बिदिनोसै जोंना माने माबा जानायाथ' जायो बिदिनो ओमफ्राय जोङो माबायो थायो आरो साखोन सिखोन थायो जों बांद्राय खस्थ' खामानि मावनाय जाया न'खराव खल सेरनाय बांद्राय दै खावनाय बेफोरबायदि जों बारा गिलिर बुस्थु थिखोनाय जाया खामानि गिलिर गिलिर मावनाय जाया आरो जों खस्थ' बारा मावा बेबायदि जायोब्ला लेथ्रा मोनो न'फ्राव माबायो जेला माबा जोबो होनब्लासो जोङो माबायो आरो साफ सिखोन दुगैखां खर' लोबस्रांलायनासो जोङो माबायो फुजा थुजाखौबो होनाय जायो बिदि जायोब्ला फुजाखौनो होनाय जाया जोङो जेला जोबो होनब्लासो जोङो दुगैखां खर' लोबस्रां आरिखांसो जोङो माबायो फुजा होयो जोब्बासो ओरैनोथ' जों साफा थानाय नुब्ला बिदि जाब्लाथाय जों लेथ्रा जायो नालाय जोबखांब्ला जोब्बासो जोङो माबायो खर' थर' लोबखांजोबनानैसो जों माबायो सा जोब्बासो खर' आराम स्रां जायो आरो जोङो एसे न'फोराव फुजा होनो मोनोसै आरो